क्रिकेट के खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर जो खिलाड़ी हैं उनका खेल बहुत हम हमको पसंद आया अगर वो पसंद आने का यही कारण है अपने बच्चों को भी मैं चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर को बुलाकर उससे शिक्षा दिलवाऊँगा और वो आते तो हम कहते हैं उनसे जब भाई ऐसा खेल अगर खेलते हो सभी लोगों को मनमस्त कर देते हो थोड़ा सा हमारे बच्चों सबको भी यह गुणवत्ता दीजिए यह गुणवत्ता देने के बाद हम लोगों का बच्चे भी आगे बढ़ते और खेलते और आपके जैसे नाम कमाते इसलिए आप सचिन तेंदुलकर खिलाड़ियों में एक नंबर गिनती में आते हैं ओ उनका खेल पूरे दुनिया में पूरे विश्व में और बहुत बढ़िया रहता है और सब जगह से आगे बढ़ते जाते हैं यही तो मेरा कहना है सचिन तेंदुलकर जी खिलाड़ी में एक गिनती में आते हैं और उनका गुणवत्ता जो है पूरे मीडिया टी बी पर हम देखते हैं और जानते हैं देखते देखते बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो देखते देखते ही रह जाते है